अ दा नोंथाङा मा खालामदों ए ओमफ्राय मोनसे गेलेमु गेलेयोमोनदा नोङो बैयो फुटबलखौ अ होनबा जोलुर गेलेनो दा बे मोनसे हानजा बे फाथाखाथानि ख्लाबा बेयाव मोनसे गेम लादोंमोन आरोना बेजों ओमफ्राय दा बेजों गेले हैनांगौ ओमफ्राय दा नोंथाङा सोलाबगोन ना सोलाबा अ अ होनबा रांखौथ' जों बेफोरखौ उनाव मिलायसिगोन दा नोंथाङा फैग्रोबानो जाबाय बे जोलुर माने जोलुर गेलेनायाव नांगौ जादों मोजां सुबुंफोरनि माने जोंनि हान्जायाव बारा मोजां गेलेग्रा गैयाना जोलुरखौ अ गाबोन बा समफोरफोर नोंथाङा फैग्रोनानै थाफैनो हायोबा मोजां जागोन जायगायाबो गोजान नालाय दा नोंथाङा बबे डिफेन्साव गेलेयोना किफारावना हाफ्सआवना स्ट्रायखाराव

खोनालायालाय नोंखौ मोजां खोनादों नोंथाङा मोजाङै गेलेयो होननानै ओमफ्राय दा डिफेन्दाराव गेलेबाथ' डिफेन्दाराव दङ सासे गेलेग्रा अब्लाबो नोङो बे गेजेराव मेन डिफेन्साव थानो हागोन आरोना आसामनि ओरै अरुनाचल सायडआवसो बारा गोजान नङा अरुनाचलनि बै मा जायगामोनलाय बेयावनो गेलेनाया ओमफ्राय दा औ ओमफ्राय नोङो माबा प्रेक्टिसफोरलाय दंना गैया फुटबल जोलुर गेलेनाया खालामबाय थायो अ बेसेबां रिंगानिफ्राय खालामो नोंलाय ओरैनो प्रेक्टिसखौ थाम रिंगानिफ्राय अ नै अ मोजाङानो आरो फुङावलाय अ होनबा नोंथाङा सोलाबगोन आरोने आरो नोंजों लोगोसे सोरखौबा मोनोबा लाबोबानो जाबाय माने आरो सासे नांबावगौ जादों जोलुर गेलेनायाव दा जोलुराव जोंहा नैबे गोजौआव मेन स्ट्रायखाराव गेलेग्राया गैयाना लेफ्टआव अ बिदिबाथ' मोजाङानो दे होनबा नोङो फैबानो जाबाय गाबोनहाय दे दानसै होनबा दे